हैलो हँ की की लेबही छोटा मोटा अच्छा कोइ बात नहि छै हम्म हँ तऽ अइजाँ सब किछु मिलै छै हँ यौ जे खोजै छै सब मिल जेतै कोइ बात नहि छै गैसके बोखारके कोइ भी होलै ओ ग्राहक घूमि जाइ छै तऽ ठीक छै अइजाँ सब दबाइ मिलै छै आ जे मर्जी होतै पर्सेंट छूट मिलतै तऽ ओ दै देबै अपना हिसाब से छूट कोइ दिक्कत बाली बात नहि छै अयलाके बराबर अयलाके बादे ने छूट मिलै छै आ तऽ देबै किए नहि तऽ बराबर लैके जेतै तऽ माल देबै किए नहि अइजाँ दोकान खोलने छियै कथी लए वएह सब सुबिधाके लिए ने दबाइके सब ग्राहक घूमि जाइ छै तऽ हमरो ओतेक नहि ने रहै छै अथी फुर्सत आइके अपन अपन लै जेबै तऽ लै जा

होम डीलेभरी होम डीलेभरी करयमे तऽ तनी टाइम लागि जाइ छै ने अगला ग्राहकके देखय लए पड़ै छै ने ओतेक टाइम मिलतै तब ने अच्छा दू घंटा दू घंटा हम जेबै ओन्ने तब तक इन्ने कतेक कस्टमर घूरि जेतै राखने छियै तऽ अइजाँ स्टाफके फुर्सत मिलै छै अपन अपन काम करय पर रहै छै ने हँ तऽ होम डीलेभरी पहुँचतै लेकिन टाइम लै छै तऽ वएह ग्राहकी घूरय छै तऽ हमे की सकै छियै ओहि बीचमे मार्केटिंग करय लए रखने छियै लेकिन अभी फुर्सत नहि छै बादमे होतै तऽ शाम तक भेजाय देबै कोन कोन गोटी कोन कोन दबाइ चाही बोलऽ अच्छा गैसके बोखारके आ कथी माथा दरद की गोर दरद की पेट दरद आयँ अच्छा ठीक छै लिख लेलिए हँ अच्छा अभी गरमी होइ छै गूलकोचो अर चाही ग्लूकोच चाही आ हो आ होरली होर्लिक्स रऽ अच्छा सिरिं सिरिंच कए कए पीस अच्छा ठीक छै आओर किछु